جی نہیں میں نے حقیقت میں کوئی یو ایف او نہیں دیکھا ہے کیوںکہ ابھی تک سائنس دانوں نے بھی اتنی زیادہ تحقیق کے بعد دوسرے سیاروں پر زندگی کو ناممکن کہہ رہے ہیں اور وہاں پر زندگی کا نام و نشان بھی نہیں ہے ہاں کچھ فلمیں اور کچھ ڈرامے ایسے میں نے دیکھے ہیں جس میں کہ ایلینس اور دوسری دنیا کے لوگوں کے بارے میں پتا بتایا گیا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی بلکہ صرف اور صرف ایک کہانی کے طور پر ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور یہ سب ایک ڈرامہ ہوتا ہے خود میرا بھی یہ بھی خیال ہے کہ یہاں کے اس طرح کی کوئی زندگی نہیں ہے ہاں بہت سارے لوگوں کا اس پر اعتقاد اور یقین ہے کہ یہاں پر زندگی ہے اور دوسرے سیاروں پر دوسری دنیا کے لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح کے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اور اس کو اس پہ اس بات پر یقین بھی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ اس چیز کو دریافت کر لیں گے اور دوسری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جان سکیں گے لیکن میں نے اس کے خلاف ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ دوسری دنیا جیسی کوئی چیز نہیں